में इक पैंट लेई ही जे जिल्लै जुदी फिटिंग मिगी बिलकुल वी निं आई ओह् मिगी बड़ी जैदा खुल्ली ही कन्नै उ'दा जेह्ड़ा कपड़ा हा ओह् वी बड़ा जैदा तंग हा ओह् गर्मियें च पाने ताईं ते बिलकुल वी शैल निं ऐ ते उ'दी जेह्ड़ी मेजरमैंट जेह्ड़े वी उ'दे नाप दस्से दे हे ओह् नाप सेम ने हे मिगी ओह् बिलकुल बी फिट निं आई ते उ'दा जेह्ड़ा कपड़ा हा ओह् वी मिगी बिलकुल वी शैल निं लग्गेया